میرا جو سیکینڈ پروڈکٹ ہے تھا وہ کولر لیا تھا میں نے کولر کا تو ٹھیک ہے کہ وہ ہوا ٹھیک ہی دیتی ہے ہاں ٹھیک ہی ہے اس کا ہوا بھی اور کولنگ بھی ٹھیک کرتا ہے لیکن نگیٹو ایکسپیرئنس ایسا رہا اس کے ساتھ کہ کچھ ہی دن ہوئے لائے ہوئے ایک سے دو بار اس کا جو کولنگ کا جو موٹر ہوتا ہے وہ خراب ہو جا رہا ہے بار بار اور اس کے جو ہاں ہوا جس جگہ سے آنی چاہیے جتنی آنی چاہیے وہ اتنا نہیں آتا اور سوئنگ جو اس کا سسٹم ہے سوئنگ والا موٹر وہ بھی صحیح سے نہیں چلتا یہ میرا تھوڑا سا نگیٹو ایکسپیرئنس رہا کولر کے ساتھ